हाँ मैं उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय खाना बनाना पसन्द करती हूँ क्योंकि उत्तर भारतीय खाना में देखा जाय तो हर घर में बनाया जाता है क्योंकि उत्तर भारतीय खाना में रोटी चपाती तली पूड़ी परांठे और ब्रेड हैं जो आसानी से बन भी जाता है जिसे बच्चे बूढ़े सभी लोग पसन्द करते हैं उत्तर भारतीय खाना उत्तर भारत के लोग बहुत पसन्द करते हैं दक्षिण भारतीय खाना में देखा जाय तो चावल इडली डोसा मसालेदार खिचड़ी और भी कई ऐसे भोजन बनाए जाते हैं दक्षिण भारतीय खाना मैं बनाना पसन्द करती हूँ क्योंकि दक्षिण भारत का खाना बनाना मुझे पसन्द है दक्षिण भारतीय खाना में अनेक प्रकार के भोजन बनाया जाता है और ये मैं क्यों पसन्द करती हूँ क्योंकि देखा जाय तो त्योहारों में मेहमान आते हैं तो दक्षिण भारतीय खाना ही बनाया जाता है जो सभी लोग चाव से खाते हैं और जो सभी को पसन्द है